हेलो जी ये इंडियन गैस कंपनी से डिलिवरी बॉय बात कर रहे है क्या जी मेरे को क्या है कि मेरा इंडियन गैस का कनेक्शन है यहाँ पे महू में तो यहाँ से क्या है कि मेरा सिलेंडर खत्म हो गया है तो मुझे सिलेंडर चाहिए आपका डिलिवरी का टाइम कब तक है कब से कब तक जी जैसे कि मुझे परसों चाहिए परसों तक तो परसों तक आप आ जाएंगे जी परसों संडे है जी तो मुझे अभी बुक करना है या फिर जैसे कि मैं कल बुक कर दूँ या अभी बुक करूँ जी बुकिंग के कितनी देर बाद आप हमारे स्थान तक सिलेंडर पहुँचा देंगे जी बुकिंग के दूसरे दिन बाद मिलेगा आपका कोई चार्ज वगैरह थोड़ी लगेगा इसमें जो हम बुक करेंगे तभी लग जाएगा जी तो आप जैसे कि हमने अभी बुक किया है तो उसके तुरंत दूसरे दिन बाद तक पहुँचा तो दोगे ना जी फिर तो ठीक है हमको क्या है कि इमरजेंसी आवश्यकता है परसों तक हो जाएगा जैसे अभी बुक कर दूँ तो परसों तक हो जाना चाहिए फिर ठीक है तो फिर मैं अभी बुक कर दे रहा हूँ बुकिंग के लिए कैश ऑन डिलिवरी कर दूँ या फिर जी तो मै बुकिंग के लिए भी कर दे रहा हूँ बुक ऑनलाइन फ़ोन पे से कर दूँ या फिर उससे साइट पर ही करूँ इंडियन गैस वाली पे दिक्कत थोड़ी है किसी से भी करने में जी नहीं मैंने पिछली बार फ़ोन पे से किया था तो मेरे पास डिलिवरी बॉय दो दिन बाद पहुँचा लेट डिलिवर करने उसको हाँ तो इसी वजह से पूछ रहा हूँ वो बोल रहे थे कि आप इंडियन गैस वाली सेट से बुकिंग करना तो कोई अंतर थोड़ी है डिलिवरी कि डेट में जी फिर ठीक है तो मैं फ़ोन पे से ही कर देता हूँ फिर तो और आपका कोई अलग से थोड़ी होगा उसमें ठीक है तो मैं अभी बुक कर दे रहा हूँ परसों तक मिल तो जाएगा जरूर मुझे ठीक है फिर तो मैं अभी बुक कर रहा हूँ आप परसों तक जरूर ले आइएगा जी धन्यवाद